असां जा जेके बुर्जग आहिनि हुननि खे अॼुकल्ह जी टेकनोलिजी समझ में कान अचे थी जीअं त मोबाइल फोन जो इस्तेमालु करणु नथो अचे त असां हुननि खे सिखारे सघंदा आहियूं असां हुननि सां वक़्तु गुज़ारे करे सिखारे करे ऐं उहो ईज़ीली सिखी सघंदा आहिनि जीअं त गूगल ते वञी माइक जो ऑपशन आहे त असां हुननि में जेको असां खे खपे हो चइ करे हुननि खे ॾेखारे सघंदा आहियूं